ہلو جی ہاں بتائیے جی جی جی جی کون سا نمبر ای ایم آئی کچھ کر کے آئی ایم ای آئی والا نمبر آپ کو بلاک کروانا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو جائے گا آپ کا نمبر بلاک لیکن کیسے کھو گیا آپ کا فون جی جی جی تو آپ کو آس پاس میں کوئی دکھا نہیں مطلب پوچھا نہیں آپ نے کسی سے ٹھیک ہے پھر میں کوشش کروں گی کہ مطلب آپ نے اگر کمپلین کروائی ہے اور مجھے بتایا ہے تو میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کا فون مل جائے اور

جی جی وہ سب آپ ٹھیک ہے پھر آپ آپ گل افشاں بول رہی ہیں نا جی ابھی ہاں آپ کی کمپلین ہے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں پھر سے جو ہے اسے میں دیکھتی ہوں اگر آپ کا فون زیادہ مہنگا تھا زیادہ مہنگا تھا فون آپ کا تو میں پھر سے ابھی دیکھتی ہوں آپ نے اگر کمپلین کرائی ہے اور آپ کو جو نمبر ہے وہ بھی میں بلاک کر دوں گی اور اگر آپ کا نم فون مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ آپ کا فون مل جائے تو آپ کا فون بس میں یاترا کرتے دوران کھویا ہے یا ٹرین وغیرہ میں یا کسی رکشا میں بس میں بس میں چلیے ٹھیک ہے اس بس کا نمبر مجھے آپ واٹس اپ کر دیجیے گا یا مجھے سینڈ کر دیجیے گا تو میں اس کے ڈرائیور سے بھی پوچھ تاچھ کر لوں گی ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے